आं नार्जिजों अमाजों संनो मोजां मोनो आरो अनला जों मेवाइजों संनो मोजां मोनो बेफोरबायदि ओंख्रि गैबावा बे ओंख्रिआ बेसेबां बरिया आरो दालि ओंख्रि दालिखौ जहल बांद्राय जहलबो जाया आरो आमथाबो जाद्राया एसे ज' हरबासो मोजां मोनो आर माने जहल टाइपबो खालामनाङा भाजा भुजा बिदिनो फोरखौ सबाय बिमा थादेरबाय गोखाजों एसे एखनबा एउदेरो गोखाखौनो जालायलाया नालाय अनलाजों मेवायजोंबा जासो गारो आर नार्जिजों अमाजोंबा जासो गारो ओंखायनो नार्जि अमा बेखौबाथाय खारै होनानै दसेनो रुइनायखाय मोजां मोनथारो आं संनो आर अनला मेवाइ बेखौबो जा मोजां मोनो आं संनो बेखौथ' गोरलैथार मेवाइ आरो अनलाया थाव होनानै एसे एवदबनानै दै होबानो जायो बानलु देबाय होबाय आर दै गोदौबानो अनला देनानै खुरनानै होबाय गोदौबाथाय आरो खरै एसे खरै होदो नांजासे बिरात बरिया जायो हालदै नांनाय खारै नांनाय संबानो आंख्रिआ गोथाव जाजोबो आरो

आर एखनबा बिदिनो मेवाइजों माबाजों नाथुर गोथां होदेरलायदो नाथुर गोथां होदेरबाबो आरो उन्दैफ्राबो एखनबा जालायलाया ओरैनो अनलाजों मेवाजोंबा जायो आर नार्जिजों अमाजोंबाथाय एखनबा सानसे सानथाम गाहामखौ बाद जायो जानाया अमा बेदर थाबाथाय खालि नार्जि संनो थिनबाय बेखौनो ओंखायनो नार्जि अमाजों जा संनो मोजां मोनो आङो नार्जि अमा बाथाय नार्जि थाबानो सङो नार्जि गैयिनि थाखायसो संनाय जाया आर माबाजों मैथा मैथाजों नाथुरजों नाथुर जुनायजों संबा बेजोंबो जा गोथाव जाथारो मैथा बांगालजोंथ' थावखाया मैथा गोजाजोंबा मोजां मैथा गोजायानो जोंनाव गैखाया आरो बे माबा मैथा मैथा फुलआ बेजों सङो